खुदियाफोरा दा फरायसालिआवथ' बयबो थाङो सामफ्रामबो थांनायानो नुयो नाथाय दा गासिबो खुदियाफोरखौनो प्राइभेट स्कुलफ्रावसो सोहैयो गामिनि सरखारि स्कुलफोराव सोनाय जाया दा बिनि थाखायनो सामफ्रामबो थांनाय फैनाय गारि खरसा गारिफोरखौबो मोननो थाङा बिनि जाहोनाव एखमब्ला एखमब्ला आरो माखासे देहाया गाज्रि जानाय मानाय बिदियाव एखमब्ला जाबाय थायो आरोना खुदियाफोरा दा जोंनि जायगानि स्कुल स्कुला गावसिनि स्कुल बास बानायनानै होयोब्ला मोजां जायो